हैलो केह् हाल ऐ अस बी ठीक अज्जकल तुस लब्भना बी रेही गे अच्छा ते महां ओह् महां में आक्खा दी ही महां अग्गें केह् करना आहो हां ते ओह् गल्ल ते लग्गी दी ऐ ओह् आक्खा दे फ्ही असें रिंग सैरामनी करनी ही अहें हां ते कदूं करगे फ्ही ओह् आक्खा दे असेंगी सब किश पसंद गै छड़ी हून मतलब असें ओह् करना अहें हां ते फ्ही समझो कि फ्ही उ'यै समान शमान लैना ते फ्ही औना पौंदा तुसें बी हां ते फ्ही ठीक ऐ तां करूने आं ते फ्ही तुस फ्ही सनाउड़ो अपने घर त्रीह् तरीक हां ते फ्ही समझो समान शमान जेह्का लैना ते ओह् अच्छा ते फ्ही तां समझो फ्ही कुड़ियै गी लेई देने पौंदा नी लैंह्गा शैंह्गा ते ओह् फ्ही भेजेओ बच्चे ते फ्ही लेई देउड़गे हां ते फिर भेजी ओड़ेओ तां उ'नेंगी हां ते फ्ही तुस उसी भेजेओ कल्लै परसुं तकर एह् खरा तां फ्ही फंक्शन घर गै करना जां बाह्र करना

ठीक ऐ फ्ही मेरे आइडिये कन्नै घरै दे बाह्र होऐ ते उ'यै ठीक रौंह्दा नेईं घर गंद शंद पौंदा खरी फ्ही तां ठीक ऐ ठीक